नंमुंआव बाहायनाय मोनबाङै बुस्थुफ्राथ' जेनबा आङो नारजि ओंख्रिखौनो माबानसै नारजिखौ आङो माबागोरो आरो न'आव सोमगोरबाय सिगां ओमफाय सोमगोरनानै बिदिनो आलदा आलदा सङो आरो मानसिफ्रा आमफाय आं आंनि संनायखौ खिथानसै आरो आंना बेबायदि खालामो जेनेबा आङो दैआव सोमगोरबाय सोमनानै आमफाय बिराद सिग्लिबाय आमफाय सेबबाय आमफाय सेबनानै एसे फिसा फिसा फिसा सिफ्लेबावोसो आङो थाब गेब्लेनायनि आरो सिफ्लेबाय आमफाय सिफ्लेनानै माबाबाय आरो थौआव थौआवसो रुयो आं सोरबा सोरबा मानसिफ्रा बिदिनो खुखार आवबो रुयो बांसिनानो आं थौआवसो रुयो बांसिनानो आमफाय थौआव माबाबाय सुखांनानै थौआव रुबाय आरो नारजिखौ आमफाय खारैखौ होबाय खारै होबाय आमफाय संख्रै होबाय एसे आमफाय खोबबाय थौआव दै होबाय एसे आमफाय खोबनानै दोनबाय ओमफाय खोबनानै दोननानै गोदौहोबाय आरो ग्लाब ग्लाब गोदौबाय ओमफाय गोदौनानै दाना उनाव एसे गोबाव गोदौवो आरो ओमफाय बे गोदौफावनो नागेरबा गोदौफावनो नागेरबा ओमफाय दाखिनिखौ एसे बोखारनांगौ आरो बोखारनानै एरनांगौ बोखारनानै एरबाय आमफाय एरनानै गोदौफावबा आरो माबाफिनदोलाय बोखारफिनदोलाय एसे एरनानै होदोलाय बिदिनो आरो ओमफाय बिदिनो उनावहाय माबाथारबा आराम गेब्लेथारबा एसे दांनायनायदो दांनायनानै एसे गुरै गुरै जाबा आमफाय साबाय आरो आं सानानै ओमफाय अमाखौथ' सिगां अमा मेजेमखौ एवनानै दोनगोरखाबाय ओमफाय एवना दोनगोरनानै उनावहाय बे नारजिखौ साबाय आरो बिरादनो बिराद मोजां सानांगौ साबाय आमफाय अमाखौ होसनबाय आमफाय एसे गोदौहोबाय जाबाय आरो खारैखौबो मोननो थाङा खारैखौबो बेसरफोरनिफ्राय बानायो ओमफाय जोंनाथ' टाउन आवसो थानाय नालाय बायोसो आरो जोंहा बे फानखानाय मानाय रेदि मेट खौ बायना लाबोनानै माबाफैयो न'आव बानायनाय जाया आरो खारैखौ ओमफ्राय अनला ओंख्रिआबो बिदिनो अनलाखौबो माबागोरबाय जेनेबा दाउजों सङोबा दाउखौ एवगोरबाय एवनानै ओमफ्राय दै होबाय आरो दसे एवनानै फोमोनगोरखायो आङो फोमोननानै दै होबाय ओमफाय बे दै गोदौगौमानि अनलाखौ देबाय अनखौ माइरंखौ सिगां सोमगोरबाय ओमफाय माइरंखौ सोमगोरनानै एसे दैखौ सर'होगोरनांगौ आरो दैखौ सर'होखांनानै आमफ्राय अनखौ माबाखौ देबाय मायरंखौ ओमफाय मायरंखौ देखांनानै बे दैआ ग्लाब ग्लाब गोदौबाथाय माबाखौ अनखौ होबाय आरो अनखौ होनानै एरबाय एरनानै ओमफाय बिदिनो जिरा मस्ला होबाय जिरा मस्ला होनानै दसे गोदौहोबाय ओमफाय खारै हरबाय खारैखौ आङो एसे माबाबानो अन होनायनि सिगां होखायो ओमफाय बिदिनो गोदौहोनानैसो अनखौ होयो ओमफाय अन होखांबाथाय एसे गोदौबाथाय मोनबायबो आरो दा बेखिनियानो आरो आं मिनथिनाया